सीतामढ़ी मे मुख्य शैक्षणिक संस्थान गोयनका कॉलेज अछि वैसे तऽ हमरा यहाँ तीन सरकारी कॉलेज महाविद्यालय छै गोयनका कॉलेज लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय आओर रामशक्ल सिंग साइयन्स कॉलेज ई तीन छै जे उच्च स्तर तक पोस्ट ग्रैजूएशन तक पढ़ाई होइ छै इसके अलावा जो आओर छै जैसे प्राइवट सेक्टरमे छै डी ए वी छै हेलेंस छै सरस्वती विद्या मंदिर है तऽ ईसब जे है अपन अपन लेकिन एकटा बात सबसे बड़ी छै की ईसब जो प्राइवेट इसकुल छै इसबके फीस काफी महँगा छै सब लोग के बस के बात नहि छै जे अपना बच्चा के वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दिलवा सकथिन तऽ एहि कारण से सरकार भी जे है एहि बात के तहकीकात करथिन जे ताकि जे प्राइवेट संस्थान छै जे अपन मनमानी करै छै अब सरकार के देखबै छथिन जे हम फ्री मे दस पर्सेंट बच्चा के निशुल्क पढ़बै छी लेकिन इसब कागजी काज छै ओहि रूप से तहन इसब नहि देखै छथिन आओर मेन जे डाइरेक्टर छथिन हुनकर जे प्राइवेट टीचर छथिन एकर व्यवस्था के बारे मे नहि छथिन सबसे खराब स्थिति जे छै ओ प्राइवेट टीचर के छै ओ कथु के नहि छथिन आओर बेरोजगारी एहि कदर छै जे शैक्षणिक जे है संस्था सरकारी विद्यालय मे महा विद्यालय मे कही पर भी जे है से पढ़ाई के सुविधा नहि छै नाम के लेल बड़का छै लेकिन करनी कुछ नहि छै प्राइवट संस्था ही सर्वोपरि छै